जी हाँ राजस्थान में काम का माहौल उधमाशीलता नवाचार का समर्थन करता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ट्रेनिंग प्रोग्राम क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम ही योजना चल रही है ये राजस्थान में काम के माहौल को समर्थित है